فن زندگی میں ہمیں اس لیے بہتر رہتا ہے معاشرے میں جو ہمیں کسی کے محتاج نہیں رہیں فن کا سیکھنا اچھا ہے بہتر ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے اور اسی لیے ہم جو ہے کوئی بھی ہو فن ہے ہنر ہے اس کو سیکھنے میں دلچسپی کریں گے جس ہنر میں جس فن میں اگر ہم دلچسپی چاہیں گے اس میں ہمارے جلدی کیا نام ہے اس میں تجربہ ملے گا اور مدد ملے گی ہم کہیں پر بھی کسی کے بھی محتاج نہیں ہوں گے اور ہم اس کو اچھی طرح سے کر پائیں گے